औ हेल्ल' ए बबेनि नों बबेनि ओमफ्राय नोङो

बेसे बुरजा नांगोन गयखौ एसे बुरजायानो नांगोन नामा महनसे महनसे महन्नै बिदि ए ओमफ्राय माब्लामोन हाबाया जुलाइनि दस थारिकसोआवबा जोङो ओमफ्राय जुलाइनि दस थारिकआवबा जेनेबा जोङो जुलाइनि नौ थारिकआवनो लांनांगोन नामा

ओमफ्राय गयजों गय गोथांजों लोगोसे हान्नायजों लोगोसे सुफारिफोरबो नांदेरगोन नामा मजाफोर गासैबो दंजोबोमोन नालाय आंनाव

औ दे डिसकाउन्टआथ दाथ' बाजारावबो बिराथ फ्राइसआनो गोग्लैनानैसो दङ ओमफ्राय दा जों डिसकाउन्टखौलाय मा होनो हाबावनो जोंहानो लससो जाखासिगोन मानो होनबा नोंसोरबोथ' बाजारनि दाम बायदिसो लागोन नालाय डिसकाउन्टखौ होनो हाथनाय नंला नामा बाजाराव बुरजा दे जायो बुरजायानो जुदि सुफारिबो लागोनबालाय आरो नों खिन्थु नोंसोरो लांफैनाय समावहाय एसे नोंसोरबो गारनानै लांफैगोनना जों हैनो बिदिबा एसे औ जायो बिदिबाबो एसे उनावहाय रायज्लाय जाबावगोन दे बेफोरखौ दा दे मानिबाय आङो डिसकाउन्टखौ एसे होनोसै खिन्थु बांद्रायबो होनो हानाय नङा औ दे औ दे